जोंनि गामियाव आगोलो ख्रिस्थि दंमोन ख्रिस्थि मोसानाय खेराय बिदि मोसानाय दंमोन आरो कन्सार्ट पार्टि दंमोन जोंनि गामियाव आगोलो गोदो गोदायो दासो आरो गोदान गोदान माबा सल' खननाय माबानाय ओंखारो आगोलनि गोदो गोदाय आबौ आबैनिफोरा बेनोमोन माबा ख्रिस्थिआनोमोन बे ख्रिस्थि मोसानायाव आरो कनसार्ट पार्टि आरो गोदो बे माबाफोरा दंमोन

माबानाय बाथौ ख्रिस्थि मोसानाय थुंग्रि बेसेबा सिबनाय माबानाय दंमोन आगोल गोदो गोदायो बेयाव आरो बेसेबा मोजां नाङोमोन गामिफोरा ग्रोमग्रोम बेसेबा मेहेरगोनां जायोमोन बेनि थाखायनो ख्रिस्थि मोसानायफोरखौ बहुदआनो बावनो हाया बे बावनो हायिफोरखौ नै दा गोदान गोदान मोसानाय बेयाव दाबो थांनांगौ जाहैयो जेराव मिथिं दावथिं जायो बेफोराव बे ख्रिस्थिफोरखौ लांनाय जायो मानो होनबा बेसेबा मेहेर गोनां जायो बे ख्रिस्थि मोसानाय मुसुरनाय बेसेबा आगोलनि गोदो गोदायनो दोनखाजोबो बे ख्रिस्थिनि मोसानाय भाव माबाफोरा बेसेबा मोजां नाङो सोमो नाङो बेसेबा मोजां नांनाय जायो